हाँ हेलो प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं हाँ हमको पी जी में एडमिशन लेना है समझे उसमें क्या प्रोसेस है क्या सब करना पड़ेगा डेट उसका डेट उसका कब तक है पूरा डिटेल हमको बताइए तो अच्छा पचीस आज हो गया आपको अठारह तारीख हो गया साथ में है अए तो उसका प्रोसेस बताइए क्या करना है हाँ हाँ सब लाना पड़ेगा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक ठीक है हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ हाँ सब्जेक्ट तो देख लेते हैं मने साइंसे ले लेंगे होगा तो समझे नहीं तो आँ हाँ हाँ पहले से पहले से हम साइंस से किए हैं ऐसा बात नहीं है वही ऑनर्स किए थे हाँ हाँ फिजिक्स का फिजिक्स का फिजिक्स का सम फिजिक्स का हाँ हाँ हाँ हं अच्छा हाँ हम कब तक कब तक कब तक ऑफिस आपका खुला रहता है ऑफिस सर एडमीशन के लिए कै बजे तक कै बजे से तो ए कै बजे कै बजे से कै बजे कै बजे सुबह खुलता है खुल जाता है सही बात सही बात सही बात है चर पाँच बजे तक वो रहता है है ना चार बजे तक अच्छा ठीक है हम कोशिश करके हम आपको तेइस तारीख को आ के फोटो हाँ ओ तो जरूरी होगा फोटो ले जाएँगे और कुछ जो हाँ हाँ अच्छा ऑनलाइन भी होता है क्या ऑनलाइन कराने से भी हो जाता है क्या ऑनलाइन है अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ रिसीव ले लेंगे रिसीव ले लेंगे हाँ हाँ जमा कर देंगे हाँ हाँ हाँ और रिसीव ले लेंगे जिससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसीव ले लेंगे है ना ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ ठीक है लेके आएँगे लेके आएँगे इसलिए आपसे तो हम खुद बात कर रहे हैं आपसे हम खुद भिजवाते हैं हम आपसे बात कर रहे हैं ठीक है हम आ रहे हैं आपको तेइस तारीख को आ रहे हैं समझे ठीक ठीक है रखते हैं अच्छा उसमें उसमें डिस्काउंट उस्काउंट भी करते हैं क्या अच्छा एस टी पे है अच्छा हाँ तो हम लोग उसी में आते हैं अच्छा उसी में से हाँ तो ठीक है ठीक है और कोई और कोई चीज़ लेके आना नहीं ना पड़ेगा ठीक है हाँ ठीक ठीक है हम आ रहे हैं तेइस को हाँ हाँ पहले आ जाएँ सर हम कोशिश करेंगे करेंगे टाइम पर पहुँचने के लिए समझे ठीक ठीक